सर नमस्ते सर नमस्ते मैं आपके कॉलेज का इस्टूडेंट हूँ सर मुझे सर सर दीपक सिंह सर मुझे सर्टिफिकेट बनवाना था सर जाति प्रमाण पत्र और निवास प्रमाण पत्र बनवाना था सर जी जी

जी जी अच्छा सर सर कॉलेज में नहीं बनता है क्या जी सर और क्या होता है इसमें जी सर जी

जी जी

जी ठीक है सर मैं वही सोच जी जी सर वही मैं सोच रहा था सर आपके यहाँ बन जाता तो मतलब जाना नहीं पड़ता ताकि रुपया और आराम से हो जाता काम सर इसलिए मैं आपके यहाँ आपके ही कॉलेज में सर पढ़ा हूँ मैं जी जय सर तो क्या सर अगर तहसील से बनवा लेंगे तो वो ऑथेंटिक होगी सर उसको काम उससे हम वो सब कहीं भी लगा सकते हैं जी जी सर अच्छा सर

जी सर है वो है तो ठीक है सर मैं देख रहा हूँ तब यही करूँगा सर जाके तहसील से ही बनवाना पड़ेगा तो कितना पैसा लगता है सर उसमें ठीक है सर तो कल कल मैं किसी वकील को पकड़ना पड़ेगा सर ना ठीक है सर ठीक है सर मैं कल जा के बनवा लूँगा सर ठीक है सर प्रणाम